हेल्ल' सार अ आङो निजोम बर' आङो मोनसे खामानिनि थाखाय सारखौ कल खालामनाय जादोंमोन सारआ बेस्त' नङाबा औ आङो इसे हानि जेंना जादोंमोन बे हानि जेंनाखौ सुस्रांना होनो थाखाय सारखौ कल खालामनाय जाबाय आरो एसे बे हाखौ मा हानि अबस्थाया माने आंनि आफानि बिफा आबौनि नामआव दङ बेखौ नाम दानस्लायनांगौ आरो डायरेक्टलि आं आंनि मुं होगोन आरो औ सार

सार्कोल अफिसाव ना अ औ औ औ औ औ औ औ औ औ

सम लागोन ना औ औ औ आंनि मुङाव डायरेक्टलि खालामनो हागोन ना औ औ आं

औ औ औ औ औ बेखौ आङो सार्कोल अफिसाव थांनानै खामानिखौ मावनांगोन अ सार्कोल अफिसाव अ औ औ औ औ औ औ अ जागोन दे सार आं सम मिलायोब्ला अ लोगो हमनो थांसिगोन सम मिलायना अ देह दे होनबा थेंक इउ सार देह